مجھے ڈرائنگ کرنا ویسے تو پسند نہیں ہے بٹ ہاں جیسے کوئی کرتا ہو انہیں دیکھنا بہت اچّھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے میں بھی سیکھوں کیا ہے کیونکہ مجھے ڈرائنگ پسند نہیں ہے پھر مجھے اچّھا لگتا ہے کہ وہ کتنے پیارے ڈیزائن بناتے ہیں ڈرائنگ بناتے ہیں اس میں اتنا لک اچّھا لگتا ہے کبھی کبھی میں بھی ٹرائی کرتی ہوں اچّھا لگتا ہے اس لیے میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اب ٹرائی کروں میں بھی سیکھوں تو میں ٹرائی کر رہی ہوں میں معلوم کر رہی کہ ایٹلیسٹ کیسے کیسے کریں اس کا سب سے میں نے کافی بار ڈرائنگ بنایا تو مجھ سے تو بنتے نہیں وہ لک آتا ہی نہیں جو ڈرائنگ بناتے اتنا اچّھا لک ان کے میں میرے میں نہیں آتا تو اس میں نا سب سے زیادہ ہارڈ نا وہی ہے انٹر لائن کرنا برش سے جو کہ مجھ سے بالکل بھی نہیں ہوتا میں اتنا کلاسز بھی لے رہی ہوں کہ مجھ سے ہو جائے میں مجھ سے ہو جائے پر مجھ سے نہیں ہوتا میں نے کیونکہ میں بچپن میں جب مجھ سے سکھایا جا رہا تھا ڈرائنگ کرنا تو میں نے نا مذاق میں لے لیا مجھے اتنا سریس نہیں ہوئی کیونکہ مجھے کبھی انٹرسٹنگ تھا ہی نہیں بٹ اب میں جتنا اب بڑی ہو جتنااب بڑی ہو گئی اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ڈرائنگ میں بھی کوئی کچھ نہ کچھ تو ہے کریر تو ملے گا ہی کیونکہ اس سے نا ڈرائنگ نا ایک الگ ہی لک آتا ہے ڈرائنگ سے کیونکہ اب میں کیا کرتی ہوں روز ایک ڈرائنگ بناتی ہوں ان سے بناتی ہوں بٹ ہاں اس میں وہ فنیشنگ نہیں آ پاتی کیونکہ اس میں سے مجھ سے برش سے نا انڈر لائن نہیں ہوتی انڈر لائن نہیں ہوتی تو مجھے نا ڈیفیکل ہوتا ہے تو میں نے اب کیا کرا کہ دن میں ایک بار کلاسز لے لیتی ہوں یو ٹوب کے دوارا یو ٹوب میں دیکھ لیتی ہوں کیا وہ کر لیتی ہوں اس کے دوارا میں کلاسز لے لیتی ہوں اور اچّھا سیکھ رہے ہو تو آپ کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے مجھے آ رہا ہے انٹر لائن کرنا کیونکہ وہ انڈر لائن مجھ سے ہوتے ہی نہیں ہے اب میں کیا کرتی ہوں اسکیل سے کر دیتی ہوں مجھ سے ہوتے ہی نہیں ہے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پر ڈرائنگ بہت اچھی لگتی ہے دیکھنے میں